बिआहमे जे छै पति पत्नी के बिआह होइ छै तऽ ओइमे बिआहमे जब एक दिन हमरा सभके कुमरन होइ छै जकरा मटकोर कहै छियै आओर दोसरा दिन जे छै शादी होइ छै बिवाह शादी जे होइ छै ओकरा दोसरा दिन शादी पहिला दिन तऽ मटकोर भेल दोसरा दिन शादी होइ छै ओकर तऽ मटकोरके दिन हमरा सभके जे कुमरमके दिन जे होइ छै तऽ ओइ दिन जे छै शामकऽ माटि पोखर के नदीके जे होइ छै कऽलपर या नदीमे पानिके पास पास जे हैय मट्टी कोरिके धान होइ छै अरबा चाउर होइ छै फूल अक्षत होइ छै तऽ उ सभ दए कऽ जे होइ छै आऽ कुमरन कयल जाइ छै तऽ उहाँपर लड़कीके आशीर्वाद देल जाइ छै हुनकर माता पिताके साथ चाचा चाचीके साथ भाय भैयारीके साथ आशीर्वाद देल जाइ छै कि शादी खुशी सम्पन्न से रहै आओर होइ आओर पति पत्नी दुनू खुशी सम्पन्नसँ रहै आगे ओ दुसरी बात ब्याह जे होइ छै तऽ जाहि दिन ब्याह रहत तऽ ओइ दिन हमसभ नया नया कपड़ा पहिनके नया नया ड्रेस पहिनके कपड़ा पहिनके नया नया नहेलहुँ सोनेलहुँ खाना पीना खाके एकदम एश मौजसँ तब गेलहुँ बराती बरातीमे गेलहुँ तऽ बरातीमे गेलाके बाद हमरा सभके मान सम्मानके लेल जे छै कुर्सी देलक टेबल देलक बैठै लए पानि लाबिकऽ देलक तुरत्ते तुरत्ते छै उ अहाँके नास्ता बाँटलक नास्ता बाँटलक फेर खाना पीना खिलेलक लड़कीके दिखेलक लड़कीके दिखेलक फेर जयमाला पहिरै छै जयमालापर जयमाला होइत काल अहाँके लड़कीके लऽ बुलाबल जाइ छै तऽ लड़कीके साथ जे हुनकर परिवारिक आदमी सभ छथिन लड़काके लड़कीके भाय भऽ गेलै जीजा भऽ गेलै तऽ उ सभ लड़कीके आबै छथिन लोकके आओर ओइके बाद मण्डपपर आबै छथिन शादीके मण्डप जे होइ छै उहाँपर आबै छथिन जयमालापर तऽ उहाँपर आपसमे पति पत्नी जे दुनू होइ छै तऽ हुनका हार चढ़ाबल जाइ छै लड़का लड़की जे छै एक दोसराके हार बद अदली बदली कऽके जे छै गलामे देल जाइ छै आओर ओइके बाद उनका अऽ जयमाला भऽ जाइ छै ओइके बाद जाकऽ सभ बराती सभ जे छथिन खान पियन कएके हमसभ उहाँपर वापस आबि जाइ छी अपन गाँव आबै छी गाँव अयलहुँ दोसरा दिन फेर जाके शादी रातिमे शादी हो जाइ छै फेर तब गाँव अयलहुँ तऽ शादीमे इएह इन्टरटेनमेन्ट छै आओर दुसरा जन्मदिनके जे छै जन्मदिन हमरा सभके मानल जाइ जैसे जन्मदिन जकरा कहै छै कि जनम जहिया लेलकै बच्चा बच्चा काल्हि जनम जेना लेतै तऽ फेर कल्हुके डेटमे जे छै अगिला साल ओकरा बड्डे होइ छै बड्डे मतलब जन्मदिन हिन्दीमे कहै छियै ओकरा जन्मदिन मनाबल जाइ छै तऽ जन्मदिनके अवसरपर हमसभ जे छै अहाँके केक काटलहुँ केकके साथ साथ जे छै अहाँके दोस्त लऽ दोस्त सभ रहल हमरा सभके ओइके बाद जाकऽ अपन मम्मी पापा रहल फैमिली रहल गर्लफ्रेंड जी एफ जे रहल अपन से सभ रहल दोस्त यारमे मानल जाइ तऽ बड़ा होइ अछि लेकिन दोस्त सभ रहै अछि ओइके बाद अहाँके केक काटलाके पहिले तऽ केक हमसभ रखलहुँ टेबलपर ओइके बाद ओइमे मोमबत्ती देलहुँ एगो चाकू रखलहुँ हाथमे मोमबत्ती मिझेलाके बाद केक काटलहुँ केक काटलाके बाद छै से सभ दोस्त यारी सभ मम्मी पापा दिस देट सभ जे छै से जते भी अपन रिलेशनके अछि कनि कनि केक खेलहुँ मुँह अँइठेलहुँ ओइके बाद नास्ता देलक नास्ता देलाके बाद जे छै नास्ता समसभ कयलहुँ सभ आदमी मिलिके फेर खानो कयलहुँ सभ आदमी मिलके ओइके बाद खाना खेलाके बाद जे छै अपन कनि देर बाजा जे होइ छै डी जे डी जे बजेलौ डी जे पर नाच कयलहुँ गान कयलहुँ नाच गान कयलहुँ घुमलहुँ फिरलहुँ रातिमे छै खूब इन्जॉय लेलहुँ बऽ जन्मदिनपर जन्मदिन कहल जाइ तऽ बहुत खुशीके दिन होइ छै कि बच्चा जनम लेल जाइ छै से तऽ ओइके खुशीके दिनमे जे छै से हमसभ बहुत बहुत बहुत खुश भऽ जाइ छी आओर हमसभ केक काटलाके बाद जे छै अपन खूब इन्जॉय अपन डी जे पर नाच कयलहुँ दोस्तके साथ भाभीके साथ आओर डांस करलहुँ बहुत खूब जादा करै जाइ छी हमसभ आओर बहुत अच्छासँ जे छै मजा जकरा कहल जाइ छै तेना मजा लेलहुँ बहुत इन्टरटेनमेन्ट कयलहुँ रातिके फेर घुमलहुँ फिरलहुँ एकदम ऐश मौजसँ एकदम घुमलहुँ फिरलहुँ परिवारिक आदमी जे छै हमरा सभके कहल जे तऽ हमसभ बहुत अच्छासँ जन्मदिन मनाबै छी आओर बहुत अच्छासँ जे छै बिबाहो मनाबै छी बिवाहमे अहाँके बहुत चीज जोगाड़ करै पड़ै छै बहुत किछु जोगाड़ करै पड़ै छै ताकि अऽ लड़का लड़कीके शादी अटुट बन्धन होइ छै तऽ ओइके लेल बहुत चीजके जोगाड़ करै पड़ै छै जन्मदिन जे छै हमरा सभके खुशीके लेल बहुत जादा होइ छै जन्मदिन बस आदमी जनम जे लै छै ने तऽ बहुत आशाके साथ जनम लै छै हुनकर माय बाप बहुत आशा लगाकऽ रखने रहै छै तऽ ओइ खातिर उ दिनके हमसभ बहुत स्पेशल दिन मानै छी आओर बहुत अच्छासँ जे छै से हमसभ जन्मदिन अपन अपन मनाबै जाइ छै